हलो मोबाइल में तो हमारे यहाँ नोकिया का भी है बिबो का भी है

बढ़ियाँ क्वालिटी है बिबो सोलह हज़ार रुपया पड़ेगा उसका सोलह हज़ार हाँ हो जाएगा दस परसेंट हाँ हाँ नोकिया का तो अभी सोलह सौ है छोटा मोबाइल का हाँ हाँ हाँ कंपनी का है कंपनी का है ये नोकिया

नहीं नहीं नहीं नहीं गारंटी है इसका गारंटी है कंपनी का गारंटी है बिबो है

नोकिया में है हाँ इसका नोकिया में छोटा मोबाइल का सोलह सत्रह सौ रुपया पड़ेगा आ बड़ा का है एक छब्बीस सौ का है

और है ई क्या कहता है इसका ईठल वो भी जो है एक ठो सस्ता में है वो आँय नहीं किश्त पर भी मिल जाता है आधार कार्ड देना पड़ेगा आधार कार्ड देना पड़ेगा किस्त पर भी मिल जाएगा तो उसका वारंटी है हाँ हाँ गारंटी नहीं है वारंटी है बना के दिया जाएगा अगर कंपनी से ना बना तो दूसरा दिया जाएगा हूँ हूँ हूँ हूँ उसका हिसाब वो नहीं किस्त पर बैठाना पड़ेगा जितना दिन का कराइए छ महीना का कराइए पाँच महीना का कराइए साल भर ठीक ठीक ठीक ठीक धन्यवाद आइए